आज की दुनिया में अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी बोलने की जो चुनौती हम लोग के साथ आती है जैसे कहीं भी हम जाते हैं कोई भी चीज़ लेते हैं वह केवल इंग्लिश में बोलते हैं जैसे हमें आइस क्रीम लोग आइस क्रीम बताएंगे हिंदी उसका नहीं बताते हैं जैसे जनलेटर जनलेटर एक हिंदी शब्द हो गया सो लोग जेनरेटर बोलते हैं इसलिए हम लोग को हिंदी बोलने के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अधिकतर जगहों पर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं चाहे जहाँ जाएंगे आप कहीं भी जाइए इंग्लिश इंग्लिश के शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं जैसे कालेज बोलते हैं कहीं जाने हुआ घूमने के लिए टूरिस्ट पर जाना है नहीं करेंगे टाबलेर करने जाना है यह नहीं बोलेंगे कहेंगे टूरिस्ट करने जाना है इसलिए हम लोग को हिंदी बोलने के लिए बहुत चुनौतियोंका सामना का पड़ता है किसी भी शब्दों को लोग इंग्लिश में ही अधिक बोलने का पसंद करते हैं बहुत हिंदी इंग्लिश बोलते हैं सभी लोग कहीं भी जाइए आप इंग्लिश इंग्लिश सब लोग इंग्लिश बोलेंगे जैसे यहाँ से जाना होगा कहीं तो बोलेंगे आटो टोटो हिंदी शब्द नहीं लेंगे कार से जाना है एरोप्लेन से जाना है हिं हिंदी शब्द का बहुत कम ही प्रयोग करते हैं लोग इसलिए हम लोग जैसे जो हिंदी बोलता है उनको बहुत चुनौतियों का सामना करता है क्योंकि वह लोग बहुत लोग हैं इंग्लिश बोलेंगे और हिंदी हिंदी बोलते हीं नहीं हैं इंग्लिश बहुत बोलते हैं लोग कोई भी हुआ जैसे पानी मांगना हुआ हमें तो कहेंगे वाटर गिव मी वाटर वाटल मांगेंगे आमतौर पर हिंदी ही बोलते हैं टमाटर को जैसे टमाटर ही बोलते हैं कहीं दूर जाना हुआ इलाहाबाद बनारस यहाँ पर यही रास्ते में सभी लोग ऑटो से ही इंग्लिश शब्दों के बहुत प्रयोग करते हैं लोग इंग्लिश ही बोलना बहुत ज़्यादे लेकिन हमें हिंदी बोलना चाहिए क्योंकि ह हम हिंदी हम हिंदी बोलते हैं क्योंकि हमें हिंदी में समझाएँ